ہماری جو لینگویج ہے وہ اردو زبان ہے اور اردو زبان بہت ہی اچھی زبان ہوتی ہے بہت ہی پیاری ہوتی ہے اور یہ ہمارے خاندان میں بہت پہلے سے ہی چلتی آ رہی ہے اور زیادہ تر دنیا میں سب لوگ اردو زبان كو پسند كرتے ہیں بہت ہی پرانے زمانے سے ہی اردو زبان كافی زیادہ فیمس بھی ہے اور ایسا كچھ نہیں ہے مسلم یا ہندو ہندو بھی كافی ایسے ہیں جو اردو زبان كو بولنا پسند كرتے ہیں اور اس میں ہی پڑھتے ہیں اس لیے كیوں كہ اردو زبان ایک بہت ہی اچھی لینگویج ہے اس میں سب ادب كی باتیں آتی ہیں اور عزت سے ہی بولا جاتا ہے كچھ بھی بیكار ورڈ نہیں یوز كیا جاتا اس زبان میں تو اس اس لیے ہمیں اردو زبان كو پڑھنے كے لیے اس میں بہت ہی محنت كرنی پڑتی ہے اور اس كا صحیح ترجمہ بھی ہمیں جاننا بہت ہی ضروری ہوتا ہے كیوں كہ اردو زبان كی كچھ اور ہم بولتے ہیں اور اس كامطلب كچھ اور ہوتا ہے اس لیے اردو زبان كا مطلب سمجھنا بہت ہی ضروری ہے